हाँ मैं ईश्वर सिंह वांडा बोल रहा था भाई साहब अरे वह अपनी जो गाड़ी लाए थे ना वह थोड़े उसमें थोड़े प्रॉब्लम हो गई है तो यहाँ पर मैं इधर भीमा थोड़ा खड़ा हुआ था तो थोड़ी सी चल नहीं रही थी गाड़ी दिक्कत आ रही थी थोड़ा देख लेंगे क्या आप लोग यार भाई साहब मैं अगर वह चल सकती थी मैं लेकर आ जाता वह चलने को तो तैयार नहीं है तो आप मुझे बताइए भाई साहब की आप कितना टाइम लग जाएगा आपको आने में लगभग लगभग अच्छा अच्छा तो मैं बोल रहा था उसमें आप जो भी साधन लगे वह सब टूल्स लेकर आना है ना उसमें मैं भीमाखेडा ये ना हमारी तरफ़ से लगे हाँ पास में ही खड़ा हूँ ना गाड़ी लेकर ठीक ठीक ठीक भाई साहब आइए है ना मिलता हूँ यही खड़ा हूँ आइए ओके ओके